وعلیکم السلام خیریت جی ہاں بولیے سر

جی اچھا ڈرینج تھا

ٹھیک ہے وہ تو ہو جائے گا ویسے تو دیکھیے میرے پاس بہت سا کوالٹی کا پائپ ہے ایک تھوڑا ہائی کوالٹی کا آتا ہے بڑھیا کمپنی کا وہ دو ہزار لگ جائے گا پھر ایک میڈیم میں آئے گا تو وہ پندرہ سو کے لگ بھگ لگ جائے گا اور ایک تھوڑا سا لو کوانٹٹی کا آتا ہے وہ ایک ہزار کے لگ بھگ لگ جائے گا

نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں اس میں کوئی کم نہ ہو سکتا کمپنی کا ہے نا اس میں کچھ کم نہ ہوگا ہم لوگ کا ہی خود تھوڑا اس میں پرافٹ ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا ہے نا گنجائش نہ ہے اگر رہتا تو ہم ضرور بتا دیتے ایسا کیجیے جی کہ آپ پندرہ سو ابھی لگا لیجیے کوئی دقت نہ ہے اس میں بھی تو جب ویسا بات ہے تو پھر زیادہ زیادہ انیس سو روپیہ کر سکتے سو روپیہ اس سے زیادہ تو نہ ہو سکتا ہے نہ وہاں تک کہاں سے ہو جائے گا چلیے نہ آپ کی بات نہ میری بات اٹھارہ سو روپیے میں چلیے جائیے ڈن کر دیجیے نہیں نہیں اٹھارہ سو رکھیے نا کچھ میرا بھی بات مانیے

کل کال کیجیے کل کل ٹھیک ہے اللہ حافظ وعلیکم السلام